जय झूलेलाल मां बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स मां बजाज जो कंपन बजाज कंपनीअ जो पंखो वरितो आहे ऐं उहो मां वाइट कलर जो ऑडर कयो हुयो पर उहो मूंखे ऑफ़ व्हाइट कलर जो क्रीम कलर जो मिलयो आहे जेको असांखे पहिरीं घटि पसंदि आयो तंहिं खां पोइ बि असां उहो पंखो फिटिंग कराइण जो सोचियोसीं पर जेके फिटिंग करे विया आहिनि उहे प्रॉपर फिटिंग न करे विया आहिनि ऐं असांखे उहो पंखो महीने जे अंदरि आवाज़ु थो करे पहिरीं वरी रेग्युलेटर सही नथो हलेसि असां कंपनीअ वारनि खे बार बार कॉल करे चऊं था के अची करे रिपेर करे वञो या उनखे ॾिसी करे तव्हां पंहिंजे हिसाब सां चेंज करे था सघो त प्रोडक्ट चेंज करे ॾियो पर अञा ताईं कोई बि असांखे इनजे लाइ कंपनीअ कुझु बि मोकिलियो कान्हे के चेंज थींदो या त रिपेर थींदो